आं बाजारनिफ्राय मोनसे सेम्पु बायनानै लाबोदोंमोन बे सेम्पुनि दामा बे सेम्पुनि दामा थामजौ रांमोन बे सेम्पुखौ फुननानै आङो बिराद मोजां मोनदों आंनि खर'आव थानाय खावफैफोरा खारलांदों आरो बे सेम्पुखौ फुननानै आंनि खर'आव खर'आव थानाय मैलाफोरा साफा जादों आरो बे सेम्पुखौ बाहायनानै आंनि खर'नि खानाय जनाय बेफोरो थांदों सेम्पुआ नोगोद मोजां बेनिखायनो नोंसोरबो बे सेम्पुखौ बायनानै फुन दामाबो खम सेम्पुआ दाम गोसानि सेम्पुआबो सोरनिबा सोरनिबा खर'आवहाय जेबो मोजां लाबोनो हायो बेनिखायनो नोंसोरो बे खम दामिब्लाबो ल'रियल सेम्पुआ मोजां नोंसोरो बेखौ बायनानै फुननो हागोन आंनियाबो आङो फोरमान मोनदों आंनि गासैबो खर'नि मैलाफोरा साफा जादों आंनि खानाइ जेथो जानायफोरा जेथो जायाखै आंनि खानाया सिगां लिमोनामोन नाथाय दा बे सेम्पुखौ फुनानै आंनि खर'नि खानायफोरा मोजाङै लिमोनदों बिबार बारनायफोरा बाराखै बेनिखायनो नोंथांमोना बे सेम्पुखौ बायनानै फुननो हागोन मानो होननानै बुङोब्ला दाम खमिब्लाबो सेम्पुआ बिराद मोजां बेनिखायनो नोंसोरो बे सेम्पुखौ बायनानै फुनथार लोगोफोर नोंसोरबो नायनायनो हागोन बे सेम्पुआ माबायदि आरो नोंसोरनि खर'नि खानायफोरा मोजां जागोन खानाय गनायफोरा गगागोन आरो गोरलै गोरलै रजगोन उनाव मोजां जालांगोन खर'नि खावफिफोरा थानाय नङा नोंथांमोना बे सेम्पुखौ फुनोब्ला फोरमान मोनगोन आरो बे सेम्पुखौ फुननानै आंहा जेबो खहा जायाखै आं बिराद मोजां मोनदों बे सेम्पुखौ नोंसोरबो मोजां मोनगोन एसे नोंसोरबो नायनायदो सेम्पुआ माबायदि आङो जेरैबायदि मोजां मोनदों बेफोरबायदि रिजाल्टखौ नोंसोरबो मोनखागोन नोंसोरबो मोजां मोनगोन आंनि खर'नि खानायबायदि नोंसोरनि खानाययाबो जागोन